पेय पदार्थ में हम रूवाबज़ा गन्ने का रस या बनाना शेक बनाना शेक बनाने के लिए हमें एक बनाना लेना पड़ता है और थोड़ा मिल्क मिल्क को मिकशी में घोर के उसे अच्छे से छान के हम मिल्क शेक बनाते हैं रूवाबज़ा बनाने के लिए बुल गुलाब की पंखुड़ियों का उपयोग किया जाता है और कुछ फ्रूट फ्रूट के जूंस जूस का